हेलो जी जी बोलिए जी जी फ़्लॉवर गैलरी में ही फ़ोन लगा है आपका देखिए गुलाब का तो चल रहा है साढ़े चार सौ रुपए किलो और लीली का चल रहा है तीन सौ रुपए किलो आपको इस फूल चाहिए थे क्या हमारे यहाँ और भी अलग अलग प्रकार के फूल हैं गेंदा चमेली जैस्मिन आपको जी जी कि आपको किस चीज़ के लिए चाहिए जैसे कि मतलब और भी किसी ख़ास ओकेज़न के लिए कि किस तरह के उसके लिए चाहिए अच्छा अच्छा ठीक है तो आप गेंदा भी प्रिफ़र कर सकते हैं गेंदा तो बहुत सस्ता है अभी मतलब एक सौ बीस रुपए किलो चल रहा है गेंदा उसका सीज़न भी है हाँ जी जी एक एक किलो तो अब देखिए अब साढ़े चार सौ रुपए मैंने गुलाब को बोला है तो वही पे लगभग कम से कम टैन परसेंट ही ऑफ़ हो पाएगा मैं चार सौ ही लगा पाऊँगी और जैसे उसका है तो दो सौ अस्सी या दो सौ सत्तर ही कुछ कर पाऊँगी उससे ज़्यादा कुछ कम नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक खाद से तैयार करते हैं इन पौधों को खुद ही उस तरह से वो करते हैं तो ये एकदम बिना कैमिकल वाले फूल हैं आप किसी भी तरह से इनको उपयोग कर सकते हैं इसलिए थोड़े महँगे हैं हमारी पूरी नर्सरी में ये है कि हम ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करते हैं कोई कैमिकल का यूज़ नहीं करते हैं

सर ये तो थोड़ा वो हो गया कि आपको बत आपको कब चाहिए ये सामान जी जी शाम तक हम फिर आपको डिलिवरी चार्ज थोड़ा अलग से देना पड़ेगा जो हम घर पहुँचाएंगे क्योंकि हम इस तरह से करते नहीं कस्टमर खुद ही आते हैं और देखके ले जाते हैं पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि हम उनके घर तक समान पहुँचा दें तो इसके लिए सर हम थोड़ा सा अलग चार्ज करते हैं जी जी ठीक है ठीक है कोई बा आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो आप बता दीजिए मुझे गुलाब आप कि आपको कौनसे गुलाब चाहिए रैड ब्लू वाइट रैड चाहिए और कितने किलो खरीदेंगे हम गुलाब एक किलो गुलाब ठीक है ठीक है और एक और क्या बताया था आपने एक किलो लिली ठीक है ठीक है तो मैं उन दोनों को आपको शाम को चार बजे तक यही आपका नंबर है क्या ठीक है मैं इसपे आपको मैसेज भेज देती हूँ आप प्लीज़ रिटर्न में अपना पता भेज दीजिएगा और यदि जो भी आएगा आपको ये फूल देने वो आपको कॉल कर लेगा वहाँ पहुँचके ठीक है ठीक है आप एक काम कीजिएगा फ़िफ़्टी पर्संट पेमेंट अभी कर दीजिए और पचास पर्संट बाद में कर दीजिएगा जब आपके पास डिलिवर हो जाएगा सामान तब जी जी ठीक है मैं आपको पूरा बिल बनाके भेज देती हूँ आप उस हिसाब से हमें पेमेंट कर दीजिएगा जिससे उससे फिर मतलब कंफ़र्म हो जाएगा कि आपका ऑर्डर कभी कभी ऐसा होता है ना कि सामने वाला इंसान कैंसिल कर देता है तो इसलिए हम लोग पहले पचास प्रतिशत पैसा ले लेते हैं उसके बाद ही ऑर्डर कंफ़र्म करते हैं जी जी जी ठीक है ठीक है धन्यवाद